ملک میں دستیاب ہسپتالوں اور طبی خدمات کے بارے میں رائیں ملک میں مختلف علاقوں میں صحت کی سہولیات میں بہت فرق پایا جاتا ہے بڑے شہروں میں نسبطً بہتر اسپتال تربیت یافتہ علمہ اور جدید مشینری دستیاب ہے جبکہ دیہی علاقوں میں اکثر بنیادی تبھی سہولیتیں بھی نہ پید ہوتی ناپید ہوتی ہیں جنی ہسپتال اگرچے بہتر سہولیات فراہم کرتے ہیں لیکن ان کی ان کا خرچ غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے کیا یہ پہلے سے سستی اور بہتر ہے گزشتہ چند سوالوں میں کچھ بہتری بہتری ضروری آئی ہے خاص طور پر پرائیویٹ سیکیوٹر میں اور کچھ سرکاری اسکیموں کے تحت لیکن مجموعی طور پر مہنگائی میں اضافے کے بع علاج اب بھی عام لوگوں کے لیے مہنگا ہے سستی ادویات فری ٹیسٹنگ اور عوامی ہسپتالوں کی بہتر کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے